जइसेकि खाना बनबैलए खाना बनबैलए तऽ हमरा सनी नहिए जानै रहिए पढ़ै लिखै रहिए तऽ माइ रोज गरिआबै खाना नहि बनाबै छै कहिआ सिखबही तऽ मम्मीसँ धीरे धीरे चावल बनबैलए सिखलिए आओर बड़ी दीदीसँ रोटी बनबैलए सिखलिए आओर वइसे चाचीसँ खाना आओर हमर दादी छलै जे ओकरासँ बड़ीके सब्जी आओर करैला उरैला ई सब चीज बनाबैके सिखलिए चाची रहै हमरा एकठो ओ चाची बतबै हमरा खाना बनबैके कइसे बनबै छै बनबै तब ओहिसबके जे चाची दादी नानीसँ सबसँ सिखलिए खाना बनबैलए आज अच्छा खाना बना लै छिए आओर सब चीज बना लै छिए आब धीरे धीरे कोनो चीजके कमी होइ छै तऽ दादीसँ पूछि लै छिए मम्मीसँ पूछि लै छिए तब धीरे धीरे बनबैलए सीखि गेलिए सब चीज बना लै छिए